हैलो नमस्ते नमस्ते बस ठीक तुस सनाओ आहो आं अच्छा आं म्हाराज अस कन्नै गै बैठे दे अस करी ओड़गे दिक्खो आं हफ्ता खंड लग्गी जंदा असें औन जान गी असें फीलिंग देनी होंदी थोह्ड़ी थोह्ड़ी दोआई देनी होंदी चेक अप करना होंदा कोई तरीका स्हेई ठीक करियै असें अडजस्टमेंट करना होंदा कि असें ई किस टाईप दा फील होआ दा उस टाईप दी दोआई बी देनी होंदी असें कोई लगभग तुंदा पंज सत्त ज्हार रपेआ लग्गी जाना ठीक ऐ कोई गल्ल निं आई जायो आई जायो कोई गल्ल निं चंगा कोई निं